पयलींच्या काळान म्हणटाले ते चडशे लोक चल्या मनशाकूच शिकयताले कारण तांकां जॉब मेळपा जाय कामा वचपा जाय आनी लग्न करून चेडवांक दिताले मागीर तीं घरांनूच बसतालीं आतांच्या काळान किदें जालां चलयां शिकता आवय बापूयय एजुकेटेड आसा आनी ते चलयांक सुद्दां अशें शिकयता आनी आतां शिक्षण सगल्या सगल्यांक दिता एटलिस्ट ग्रेज्युएशन डिग्री तरी चेडवां कडेन आसता चडशा चेडवां कडेन चलयां कडे आनी आतां कामाकू वयता चड ती बरे भशेन इंडेपेडंट जाता सो आतांच्या काळान तशें शिक्षणाची कमी अशी भासना चलयांच्याच लागीं तशें सगलें आतां बरें चललां